میں اپنی بہن کی شادی میں جانے والی تھی میں نے میرے پاس کوئی بیسلیٹ وغیرہ بھی نہیں تھی اچھی سی تو میں نے وہاں پر ایک دکان پر بیسلیٹ دیکھی اور مجھے لگا کہ میں اسے لوں اچھی ہوگی یا نہیں لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ہاں چلو ایک بار لے کے ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں میں نے اسے لے لی اور اس کی کوالیٹی بھی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے یہ رسک لیا میں نے اسے لی اور پھر میں اسے پہن کر اپنی بہن کی شادی میں گئی تو وہاں پر انہوں نے سب نے تعریف کی اس بریسلیٹ کی بول رہے تھے کہ یہ بیسلیٹ کہاں سے لائی ہمیں اچھی لگ رہی ہے ہمارے لیے بھی لا دینا اور میں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو پائے گا آپ کو میں دکان بتا دوں گی آپ لے لینا اور وہ لوگ کافی مطلب ضد پہ اڑ گئے اور میری میری فرینڈ بھی کہہ رہی تھی کہ کافی اچھی ہے اور مجھے بھی لا کر دے دینا میں نے کہا نہیں